ہم نے ابھی کچھ دن پہلے لولو مال سے کیا کہتے ہیں ایک جوتا لیا تھا بہت اچھا رہا بہت شاندار اس کو پہننے کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے اور اتنا اچھا ہے کہ کچھ حد نہیں اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور اس کے اندر پہننے کے سافٹ بھی بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ قیمت بھی نہیں تھی اس کی اور دیوالی کی وجہ سے آفر بھی بہت اچھا چل رہا ہے جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اور سستے میں ملا ہم کو آپ لوگ چاہیں تو لولو مال سے جا کے لے سکتے ہیں اور بہت اچھا مال بھی بہت اچھا ہے اور دبئی کے نقشِ قدم پہ ہے مطلب کہ جیسے سنا ہے کہ اور اس کا چرچا بھی آپ لوگ تک پہنچا ہوگا تو آج اس سے جوتا لے کے آئے ہیں بہت اچھا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ جس کو لینا ہے وہ آ کے لیں اور کمپنی کی بھی اچھی ہے اور کیا کہتے ہیں سافٹ بہت ہے تو جیسا کہ اگر بتایا جائے تو آپ کو لے جا سکتے ہیں آپ آ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی کہنا تھا آپ سے کہ لولو مال کے بارے میں لولو مال کے مو سامان بھی بہت اچھے اچھے ہیں اور بھی جوتے جو جو میں نے لیے ہیں وہ اچھے ہیں بہرحال کمپنی بھی اچھی ہے ان کی بہت عمدہ ہے